नोंथाङा बिजाबफोरखौ बबेहाय बायो खाथि खाला जायखिजाया बाङाइ बेसेन सेकेण्डहेण्ड बिजाब गलाफोर दं नामा आङो बिजाबफोरखौ खाथि खाला बाजारनि बिजाब बाख्रिफोरावनो बायो आङो सेकेण्डहेण्ड बिजाब बाया आङो गोदान बिजाबफोरखौनो बायो खाथि खाला बे बिजाबफोरा नांगौबायदि बेसेननि जायो गोबांबो जाया खमद्रायनिबो नङा गेजेर थाखोनि जायखिजाया बिजाब जेरै बर'नि बिजाब जेरै बर' सल'माफोर सुंद' सल'फोर बेफोरखौ खाथि खाला बाजारावनो एबा ओनसोलनि बिजाबखुलि एबा बिजाब बाख्रियावनो बांसिन बायनाय जायो सेकेण्डहेण्ड बिजाब गलाफोर गैया गाहायै बिजाब बाख्रियावनो गोदान बिजाबफोरखौ बायनानै फरायनाय जायो